जीवन में कला इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह मानव मन में समवेदना उभारने और मन की जो भी इच्छा हैं उसको निकालने के लिए कला का प्रयोग किया जाता है और इस कला का प्रयोग मनोरंजन सौन्दर्य प्रवाह अपनी अंदर की जो उल्लास है उसको निकालने के लिए किया जाता है और जीवन में कला इस प्रकार से भी ज़रूरत है की जब हम कोई पेंटिंग करते हैं या फिर कोइ चित्र बनाते हैं तो वह हमारे ज़िंदगी का ही एक अनुभव होता है और यह समाज को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकता है तो यह समाज को बेहतर बनाने में इस प्रकार से मदद कर सकता है की हम जो भी समस्याएँ फेस करते हैं हम उसको कला के रूप में दूसरों के सामने दिखाते हैं ताकि लोग उसे देखें और समझे की समाज में भी किस प्रकार की समस्याएँ परेशानियाँ और विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ फैली हुई है यदि हम उनसे बचाने के लिए किसी कला का प्रयोग करते हैं तो वह समाज के लिए बहुत ही लाभकारी है और यह भी बताना चाहूँगा की यदि हम समाज को लेकर कल समाज को लेकर आगे बढ़ते हैं और कला को आगे बढ़ाते हैं यानि कला के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं तो यह समाज के लिए बहुत लाभकारी है और समाज के विकास में बहुत अच्छा है